ये सोनभद्र ज़िले में जो शैक्षणिक संस्थान और अवसर जो है और जो इस अवसर है वो जैसे इस्कूल इस्कूल में बहुत से इस्कूल हैं केंद्रीय विद्यालय हो गया सेंट जोसेफ़ हो गया राजकीय इंटर कॉलेज हो गया सवी स्वामी विवेकानंद इस्कूल हो गया अंबेडकर विश्वविद्यालय हो गया ये सब जो सोनभद्र के हैं विद्यालय हैं बहुत से जगह जगह पर सोनभद्र में बहुत से जो इस्कूल हैं बहुत ही अच्छे अच्छे इस्कूल हैं जो शिक्षा के में बहुत ही योगदान दे रहे हैं लेकिन हाँ कुछ कुछ स्कूल ऐसे हैं जो सी बी एस ई बोर्ड है यहाँ जिस में फ़ीस बहुत ज़्यादा है जिस में मतलब जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं वो उस फ़ीस को नहीं भर सकते हैं वो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और जहाँ तक विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो इस ज़िले में विश्वविद्यालय की बहुत ही कमी है एक ही दो कि दो ही विश्वविद्यालय हैं जो यहाँ पर हैं लेकिन जो भी जो यहाँ पर गवर्नमेंट विश्वविद्यालय बहुत ही अच्छी है और यहाँ पर हर तरीक़े का कोर्स मतलब उस विद्यालय में पढ़ाया जाता है कुछ कुछ कोर्स जो हैं वो नहीं पढ़ाए जाते हैं पॉलीटिकल पॉलीटि जैसे विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस हो गया ज्योग्राफी हो गया जर्नीलिजम हो गया ये सब सारे सब्जेक्ट हैं बहुत ही अच्छे से विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है और यहाँ पर व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भी बहुत सारे एकेडमी हैं जैसे कि इंदौर मतलब फिजिकल अकैडमी हो गया है जहाँ पर रनिंग के लिए बच्चों को फिजिकल की तैयारी करवाई जाती है बहुत से यहाँ पर जो है कोचिंग इंस्टिट्यूट हैं जो अच्छे से अच्छे नीट जेई मैंस ये सब के जो प्रिपरेशन करवाती है बहुत ही अच्छे तरीक़े से प्रिपरेशन करवाते हैं यही सब चीज़ें जो हमारे ज़िले में हैं यहाँ पर सब से ज़्यादा कमी वही गवर्नमेंट विश्वविद्यालय की है जिसे सरकार को पूरी करनी चाहिए